जोंनि न'खरा मोनसे गेजेर थाखोनि एबा मिदिल क्लास फेमिलिनिफ्राय जानायलाय आंनि हबिफोरखौ सुफुंनायाव माखासे रांनि गोनांथि जायो मानोना मोनसे गेजेर थाखोनि न'खर जानायखाय आंनि हबिफोरखौ सुफुंनो पेरेन्टसफ्रा नाजायोब्लाबो रांनि खोथा फैयोब्ला थोजोबा जायो जायनि थाखाय गोबां बिथिंयाव मालाबा समाव हेल्प खालामना होनो हाया जायनि थाखाय आं मालाबा समाव स्थ्रागोल खालामनांगौ जायो गावनि हब्बिखौ सुफुंनो थाखाय खस्थ' खालामनायनि गेजेरजों स' बेनो